मछली मारैत छी ने ओहोसँ ओकरो सबके पबनी होइत छै पबनी होइत छै तऽ ओ सब मछरी ओहिमे नहि खाइत छै छठि हो गेलए चौड़चन भए गेलए सावनी घड़ी भए गेलए बहुत पबनी सब होइत छै ओहिमे मीट सब नहि मछली सब नहि खाइत छी मछली सब मछली सब नहि खाइत छी सब पूजा उजा कएलक छठि हो गेलए दुर्गा जी हो गेलए चौड़चन भए गेलए सावनी घड़ी भए गेलए रक्षा बंधन भए गेलए एहि समयमे मछली छै से नहि खाइत छै मल्लाह सबके भी पूजा रहैत छै तब त्यौहार रहैत छै तऽ नहि खाइत छै मछली मछली मछली तऽ सब दिन खाएके रहैत छै पबनीमे नहि खाइत छी पबनी रहैत छै तऽ केओ नहि खाइत छै पबनीके बाद सब खएलक साओनमे नहि खाइत छै होलीमे खाइत छै नया सालमे खाइत छै तिला संक्रान्तिमे नहि खाइत छै जितिआमे नहि जितिआमे नहि खाइत छै जितिआमे जितिआमे मछली नहि खाइत छै जितिआमे मछली नहि खाइत छै नहि मङ्गलवारी करैत छै तऽ केओ खाइत छै सब गोटा पबनी करैत छै पबनी पबनी रहैत छै तऽ केओ केकरो मछली नहि चलैत चलैत छै मछली चलैत छै तऽ मछली केकरो नहि चलैत चलैत छै मल्लाहके नहि मछली चलैत छै हमरा सबके मछली चलैत छै तऽ हमरा सबके मछली चलैत छै